ہیلو ہاں اوبر والے بھیا راکیش جی بات کر رہے ہیں ارے بھیّا میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے کال کیا تھا نہ گاڑی کے لیے آپ نے کہا تھا میں دس منٹ میں آ رہا ہوں لیکن کتنی دیر ہوگئی مجھے ایئر پوٹ نکلنا تھا میرا فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے چلو خیر میں نے دوسری ٹیکسی کر لی وہ آ چکا ہے میں اس سے نکل رہا ہوں کیونکہ میری فلائٹ چھوٹ سکتی ہے اس لیے میں اگر آپ کا انتظار کروں گا تو اس لیے میں نکل رہا ہوں اور آپ مت آؤ آپ کی ٹیکسی میں کینسل کر رہا ہوں میں اس سے زیادہ انتظار ںہیں کر سکتا ٹھیک ہے بھیّا اوکے